हांव सदांच केन्नाय बी इलेक्ट्रोनिक्स कसल्योय वस्तू हाडपाच्यो आसा जाल्यार हांव सदांच शाॅपार वचून हाडटालें पूण कोणीन तरी म्हाका सांगलें की एमेजाॅन जें आसा तेजेर इलेक्ट्रोनिक्स प्रोडक्ट जे आसात तें खूब बरें मेळटात म्हण म्हूण हायेन चिंतलें की म्हागे घरांत प्रिन्टर ना म्हाका कसलेंय बी प्रिंन्टींग करपाक जाय झेरोक्स मारपाक जाय जाल्यार चावडेर धांवचें पडटा म्हणून तेका लागून हांयेन चितलें की एक प्रिन्टर ऑर्डर केलो जाल्यार बरें जातलें म्हण हांयेन अमेजाॅनाचेरच करया अशें चितलें आनी हांयेन तो अमेजाॅनाचेर एचपीचो डेस्क जेट म्हूण प्रिन्टर मेळटा म्हळ्यार तो कार्टेजीचो तो प्रिन्टर तेका इंक घालपाचें ना कार्टेज घालपाची आसली तो प्रिन्टर सवाय असो मेळटालो म्हण हांयेन तो घेवपाचो अशें निर्णय घेतलो आनी पयलीं म्हाका तो मेळ्ळो सवायच तेमी सांगले प्रमाणें सवायूच मेळ्ळो एक आसलेले देड हजार रुपया तेन्ना मागीर पळयता जाल्यार रोखडोच तो सोंपपाक लागलो तेजी कार्टेज कार्टेज एक पांच प्रिन्ट सपाॅज तुयें बरी सामकी ग्लोसी पेपराचेर दियत जाल्यार तेजी कलरींग केपेसिटी ती काबार मागीर पयता जाल्यार परत कार्टेजी ऑर्डर करपाच्यो आनी त्यो कार्टेजी ऑर्डर करपा म्हळ्यार त्यो इतक्यो म्हारग प्रिन्टरा पेक्षा त्यो म्हारग देड हजारा सपाॅज प्रिन्टर जाल्यार तेका पडटा अडेज हजार एक कार्टेजीक म्हळ्यार कलरिंगाक सेपरेट आनी ब्लेक एन व्हायटाक सेपरेट आनी मागीर पळयतां जाल्यार हें हायेन अशेंच केलें दोन तीन चार फावटीं ऑर्डर केल्यो मागीर म्हळ्यार हें पयशांक बरें परवडना म्हण हांयेन चितलें की आसूं आतां हांव म्हागेलीच एक कितें सामकी बरेंच कितें सामकी हें लायतां बरीच कितें तरी उपाय काडटा येका म्हण युट्यूबाचेर व्हिडीयो पळोवपाचें चितलें हांयेन युट्यूबाचेर व्हिडियो पळोवन हांयेन पळयलें की तेमी सांगता की ये कार्टेजी ज्यो आसता त्यो फिल करपाक मेळटा घरा कडेनूच म्हणून हांयेन ट्राय केलें पळोवन करपाक एक फावटी म्हागे सारकें जालें आं एक फावटी सारकें जालें न्ही म्हळ्यार हांयेन परत बी हांयेन तशेंच करपाचें अशें हांयेन चिंतलें दोन फावटीं जालें तीन फावटी जालें परत करता म्हळ्यार हें हळू हळू तेजें हेड आसा तेंच गेलें आनी इंक आसा ती सगळ्याक व्हांवपाक लागली आख्खी प्रिन्ट पाड जावपाक लागली आनी दुसरें म्हळ्यार तेजे मागीर मागीर जशी तेजे म्हयने जावपाक लागले पयल्यार तेजी ती प्रिन्ट ती हें आसा ती मदीं मदीं सामक्यो लायनी येवपाक स्टार्ट जाल्यो सामकी प्रिन्टींगाची क्वालिटी अज्जीबात म्हळ्यार बरी नासलेली आनी दुसरी म्हळ्यार तेका ब्लुटूथ कनेक्टीवीटी ना ब्लुटूथ कनेक्टीवीटी नासलेल्या कारणान लॅपटोप सपाॅज कोणें भाव जावं भयण कोणें घेवन गेला आनी हांगा कस्टमर येयलो जाल्यार पडलें फोंडान आनी आनी कांयच उपाय ना तेका म्हणटकीर तो एक सामको न्हेगेटीव तेजो आनी मदीं मदीं कितें जावपाक लागलें ती इंक आसा पळय ती सामकी सुकप इंक सुकता मदींच इंक सुकल्यार ती प्रिंन्टूच येना पाड पडलेली प्रिन्ट येना म्हणटकीर मागीर मागीर आसूं म्हळें तें आनी घेवनूच बसपाचें ना एकदा काणकोण व्हेलो आनी परत सारको करून हाडलो डायरेक्ट शाॅपार थंय पळयता जाल्यार तेंगेर तेंगे कडेन तेजें कांय नाच ऑनलायन ऑर्डर केल्लें म्हणटगीर तें कितें मेन मेन आयटम्स आसात तें तेजें तें मेळत ना थंय शाॅपाचेर सो मागीर आनी कितें दुसऱ्या म्हागे पळोवन आनी एक म्हागे भाबी जी आसा तिणेंय बी सेम ऑर्डर केल्लो तसलोच म्हागे मोडलो तो मोडलो तेगेलोय मोडलो म्हळ्यार दोगाचेंय जें आसा तें प्रोडक्ट तसलेच सेमूच आनी हेजे कोतान तेजी क्लोलीटीचो सामको इशू आसा कोलिटी अज्जीबात बरी ना परत परत मोडप इंक व्हांवप यें तेजें सदाचेंच काम म्हणटकीर हांव कितें सांगता तुमका इंक जेट जो आसा तो इंक घालपाचो प्रिन्टर आसा तो तेजेवयल्यान चड बरो प्रिफर करात तुमी तो बरो तो तुमकां परवडपाक शकता स्टाटिंगे म्हारग आसूं पूण यें जें हें पयशे अशेंच खर्च करीत रावपाक वाट्याक एक फावटी चड पयशे यूज करून तो डायरेक्ट इंक जेट घेतलेलो बरो त्या कार्टेजीच्यो परत परत हाडपाचें पेक्षा सो म्हागेलो जर तुमका होच यें हांयेन तर ह्या प्रोडक्टाक सामकी खराब अशी सामकी पाड अशी म्हणटा ती रेटिंग सामकी दिला तुमचेर मागीरचे जें तुमचेर डिपेंड आसा तें तुमकां कितें करपाक जाय तें हांयेन म्हाजो एक्सपरियन्स आसा तो तुमकां सांगलो